हा जीअं त योगा करण मुंहिंजी हिक हॉबी आहे उहा मुंहिंजे लाइ हिकु क़िस्म जी ताक़त आहे छाकाणि त जॾहिं खां मां योगा चालू कई आहे हुन खां पोइ मुंहिंजी तंदुरुस्ती वग़ैरह मुंहिंजी सुठी थी पेई आहे पर हिन में मूंखे हिकिड़ी पंहिंजो पाण में कमज़ोरी ॾिसण में ईंदी आहे उहा इहा आहे त जंहिं महल बि सुबुह जो मां योगा करे जीअं ईंदो आहियां हुन खां पोइ पंहिंजे धंधे ते हुन खां पोइ उते जंहिं महिल मां थकिजी करे विहंदो आहियां त हुन वक़्तु मूंखे ॾींहं में ॿ टे दफ़ा चांहि जी तलब थींदी आहे पर कंहिं महिल कंहिं महिल मां इहो बि सोचींदो आहियां त इहे चाहे वधीक चाहे पीअण बि हिकु क़िस्म जी कमज़ोरी आहे मूंखे थोरो हुन ॻाल्हि जो अफ़सोसु आहे